आं बै साय साब सेन्टार क'क्राझार साइ साब सेन्टार खाथिनिनो बेयावहाय मानसिफ्राथ' नायनो फैयो फैनाया मोजां नाथाय बेवहाय जेरैबायदि माने जानांगौ बेबायदि नङा आरो जेरै गेलारिफ्रा गैया गेलारिफ्रा हाथ'वाखै जायाखै आरो ओरैनो गेलारिया मोनसे दं बांद्राय बुरजा मानसिनि केपासिटि नङा आरो ओमफाय रावन्ड रावन्ड जायोबा मोजां आरो गेलारिया अब्ला पाब्लिक फ्रा नायनो इन्टारेस नाङो मोजां जायो आरो दा बे स्टेडियामाव गेलेनायफ्रा बिदिनो नेसनेल गेम फोर मालाबा मालाबा गेलेफैगोन लाइटफ्रा थिगानो दं मोजां जाबाय आरो जोंनि बेहाय लकेल नि मानसिफ्रा गोबां नायनो फैयोमोन दाख्लै इसे सिगाङाव सन्टष थ्रफि जानानै थांखांबाय फुटबल मोजां मोजां गेलेग्राफोर गेलेफैदों मोजां मोजां टिम फोर फैदोंमोन मोजां नायनो इन्टारेस जादोंमोन आरो मोजां मुहिहोनो हादोंमोन गोजोन होनो हादोंमोन राइजो राजाखौ दा बेनो आरो बेवहाय मोनसे प्रब्लेमा बेनो गेलारिया राउन्ड जाजोबाखै गेलारिफ्रा माने राउन्ड जानायबा जोबोद मोजां गोजोनथाव जागौमोन आरो दा बेनो आरो जोंनि प्रब्लेमा गेलारि गैयैआनो प्रब्लेम आरो गेलारि जाब्लाथ' आरो गोबां मानसिफ्रा नायनो फैगोन बेनो आरो आं बेखिनियावखौनो बुंनानै दोन्थ'बाय